हैलो आं जी बस ठीक ऐ आशीष भाजी तुस सनाओ बस बधिया आं जी आं जी ओह् बाबू जी टेंडर पेदे अट्ठ नौ टेंडर लग्गे दे सिंह साहब कन्नै गल्ल होई ही ते ओह् लग्गी जाना कम्म तौले गै लग्गी जाना कम्म ते जेल्लै औंदा ना ते आं कोई ऐसा इश्यू निं ऐ टेंडर पेदे न जेल्लै टेंडर खु'ल्ले ते कम्म लग्गी जाना ते ऐसी गल्ल गै निं ऐ नेईं हून पेदे न नौ टेंडर पेदे न एक्चुअली गल्ल होई ही साहब कन्नै मेरी नौ टेंडर न पेदे ते जेल्लै बी टेंडर खु'लदा ते लग्गी जाना कम्म आं म्हाराज सौ परसेंट लग्गी जाना कम्म कोई ऐसी गल्ल निं ऐ आं भई कम्म होना चाहिदा आं आं जी आं जी आं हा कोई निं कोई निं कोई गल्ल निं कोई ऐसा इश्यू होया ते चलगे फिर ओके जी ओके